साढ़े कोल इद्धर अस्पताल ऐ जेल्लै कोई बमार होई जंदा अस्पताल बिच्च कदें साढ़े इत्थें डॉक्टर निं पुज्जे दे जां कोई बैड्ड निं होंदे हून जि'यां कुसै गी पत्थरी दी दर्द ऐ अल्ट्रासाउंड करोआनी डॉक्टर आंदे गै निं अगर समझो लग्गे दे ते हैन इत्थें कदें आंदे कदें लेट आंदे कदें आखदे साढ़ी मशीनां निं ठीक हून करोना पेआ हा बिच्च करोना बिच्च इन्ने लोग बमार होए इस अस्पताल च नेईं कुसै गी रक्खेआ असें दूर कुत्थें जाना साढ़ा कोल गै साढ़ा देर ऐ गोआंढी इन्ना बमार होएआ खाल्ली अस्पताल दस्सने गी लैता ते इत्थे ऑक्सीजन निं ऐ इत्थें जे निं ऐ इत्थै टैस्ट निं ऐ फिर उसी बेचारे गी जम्मू भेजेआ जम्मू भेजेआ समझो इ'यां खज्जली होई उसी फिर उत्थें जाइयै बी ओल्लै करोना टाईम कोई इन्ना थोह्ड़ा डॉक्टर चेक चुक्क करा दे हते इत्थें ते साढ़े भलेआं गै निं कोई साधन ऐ अस गरीब लोग दूर केह् समझो उसी लैता बेचारे गी देरा साढ़े गी बेचारे गी ओत्थुआं फिर नां नेईं नुहाड़ी होई चुकी ऐ जेह्ड़ी देख रेख डॉक्टरें इन्नी नेईं कीती ते उत्थुआं फिर मरे दा घरै गी आंदा तां करियै अस आक्खनै आं कि साढ़े इत्थें कोल जेह्ड़े अस्पताल न एह् शैल थोह्ड़े समझो कीता जा इंदी तरक्की होऐ थोह्ड़ी इत्थें हर इक चीज़ सानूं थ्होई जा अस गरीब लोग इन्नै शैह्रें बजारें धोड़ी तक फिरी सकनेआं कोई इन्ने साढ़े कोल पैसे निं अस रोज़ कराया भरी भरी जाचै तां करियै जेह्ड़ा कोल अस्पताल ऐ जन्ने ते ऐ आं कदें उ'नें दोआइयां निं देनियां अंदरूं दोआई नेईं ऐ साढ़े कोल टैस्ट ऐ चलो हून बी पी आह्ली मश बी पी अगर कुसै चेक कराना होऐ बीपी आह्ली मशाीन स्हेई अज्जकल शुगर थाईराइड कुसै गी किश ते कुसै गी किश मशीनां इत्थें पूरियां ऐ निं ऐ जाने पौंदा जम्मू जम्मू जाइयै समझो हून निक्के निक्के बच्चे आह्लियां कोई होऐ ते जनानी गै होऐ ते उ'नें जाननी ने कु'त्थें जाना घर छोड़ियै पैह्लें घरा दा करग ते फिर जाह्ग अग्गें तक जाह्ग अग्गें तक बी पैसे चाहिदे पैसे कोई इन्ने थोह्ड़े न जेल्लै बच्चें दे खर्चे कड्ढने होन इन्ना पैसा नेईं ऐ कुसै कोल बी अज्जकल बच्चें दे उप्पर बेचारें दे पर अज्जकल बड़े खर्चे आंदे बच्चे बी केह् करन खर्चे ते ऐ गै ऐ न खर्चा करियै गै बच्चें गी पढ़ाई करोआन होंदी ऐ ते तां करियै अस आखने आं कोल ऐ अस्पताल बनी गेआ शैल बनी गेआ समझो घर कोई बड़ा ऐक्सीडेंट गै होई जा कुसै दा एंबुलेंस आई दी होनी चाहिदी ऐ एंबुलैंस थ्होई जा ते चल कोई जंदा ओह्दे बिच्च चली जंदे जां लेई जंदे केईं बारी आखदे ड्राईवर बी नेईं ऐ केईं बारी आखदे एंबुलेंस नेईं ऐ हर इक समझो साधन थ्होई जा सुविधा थ्होई जा ते कोई दूर थोह्ड़े ना जंदा ऐ समझो इस अस्पताल बिच्च अंदर इक बारी गे मेरे घर आह्ले इयां बमार होई गे ते बड़ा गंद अंदर पेदा बैड्ड गंदे समझो कुसै दा मन थोह्ड़े ना करदा ऐ इ'यां कोई गंदी मंदी जगहें कोई कुसै दे बैड्ड पर लेटै एह् होना चाहिदा कि रोज ध्याड़ी अपना कमरा कीता साफ सूफ कमरे कीते साफ शैल बैड्ड बुड्ड साफ कीते ओह् होंदा कोई बेंटीलेटर नेईं इद्धर कोई किश नेईं ऐ कोई उ'ऐ जेहा होई जा कोल डिस्पैंसरी गै होऐ भाएं पर होने चाहिदा सारे साधन असें इन्नी दूरां परमंडल साढ़ा बड़ी दूर ऐ समझो परमंडल गड्डियां गै पैह्लें असें दूर तक जाना होऐ हास्पिटल ते दो तिन्न गड्डियां बदलनियां फिर असें उत्थें तक पुज्जना इन्ना बड़ा समझो तकलीफ सेही होंदी ऐ ते तां करियै अस आक्खै दे आं साढ़ा अस्पताल थोह्ड़ा एह्दा बधाया जा थोह्ड़ा एह्दा शैल समझो डॉक्टर औन टाईम दे आन टाइम दे दिक्खन दोआइयां शोआइयां बगैरा इत्थें कदें दोआई निं होंदी कदें किश निं होंदा फिर दोआई खरै चेक करी ओड़न सानूं चेक करियै ते बाह्रा लेई लैओ दोआई बाह्रा नेईं थ्होग ते फिर असें आई जाइयै असें बाह्र गै जाना जां जम्मू तक जम्मू पुज्जना बड़ा मुश्कल होंदा साढ़े आस्तै केईं बारी गड्डियां नेईं थ्होंदियां गड्डियें दी बड़ी मसीबत फिर असें केह् करना एह्दे कोला बेह्तर ऐ कि साढ़ा इत्थें गै शैल इसी इयै अस्पताल गी बधान दोआइयां बगैरा थ्होई जान टैस्ट बगैरा कोल इत्थै होई जान सारे डॉक्टर डूक्टर आन हून केह् ममूली इक खून गै चेक कराना होऐ बद्ध ऐ घट्ट ऐ केह् ऐ ते खून खान गै चेक कराना होऐ ते तां बी इ'नेंगी इत्थै समझो होंदा किश बी ऐ कदें रपोर्ट स्हेई दस्सदे हून अस केईं बारी शुगर ऐ मेरे घर आह्ले गी शगर ऐ ते हून असेंगी चेक करोआना पौंदा ऐ फिर जेल्लै इत्थें दस्सो ते जम्मू आह्ले आखदे एह् स्हेई नेईं ऐ फिर एह्दा मतलब मशीनां ठीक नेईं ना ऐ मशीनां ठीक ठाक होन ते सारें दा मन करदा कि भला अस इत्थें कोल गै दस्सी लैचे इ'यां इस्सै करियै अस आक्खने आं कि साढ़ा अस्पताल इत्थै गै शैल बनी जा इत्थै बधी जा